ग्रामीणमे ग्रामीण व्यवस्था शुरु करयमे परेशानी यही छै जेना छोटा मोटा व्यवसायिक छै छोटा मोटा पूँजी लगेलकै ओ फेर बैंक गेलय बैंकमे लोनके अप्लाइ करय छै जेकि बैंक जे छै लोन ओ सभकेँ जल्दी मिलय नहि छै एहि कारण जे छै ओ अपने छोटा मोटा पूँजीमे व्यवसाय शुरू करय छै व्यवसाय तऽ शुरू करय छै लेकिन परेशानी की छै कुछ कुछ आदमीके एहनो होइत छै जेकरा उधारी देबऽ पड़य छै उधारी लेल आबय छै ओकरा मजबूरी बनि जाइ छै उधारी देनाइ उधारी दय करके फेर ओ फँसि जाइत छै फँसयके कारण की होइत छै कि व्यवसायके बन्द करयके सम्भावना जादा आबि जाइत छै दोसरा छै कि सही जगह मिलय नहि छै सही जगह मिलय अगर चाहबो करय छै तऽ कुछ आर्थिक परेशानीके कारण सही जगह नहि लए पाबय छै जाहिके कारण ओ जे छै व्यवसाय ओकर बर्बाद होइके चान्स मतलब होइत छै दोसरा छै कि जेना गाँव देहातमे छोटा जगह छै व्यवसाय करय लऽ आदमी जाइत छै कुछ समय भी ओकरा लागय छै व्यवसाय कऽ मने सुचारु रुपसँ चलाबयमे जेकि पैसाके आर्थिक परेशानीके कारण ओ समयके पूरा पूरा जे छै की कही समय पूरा पूरा समय नहि दे पाबय छै जाहि कारण जाहि कारण जे छै पता चललै उधारीमे चलि गेलै सभ समान पूँजी ओकरा पास बचलय नहि जेकि बन्द होयके ईसभ कारण होइ छै छोटा मोटा व्यवसायीके ईसभ नहि होना चाही ओकरो बैंकसँ लोन मिलना चाही जेकि ओ कारोबार सँभालय कारोबार आगू बढ़ाबयके लेल चान्स मिलय ओकरो ईसभ होना चाही